हलो हा हलो केर हा मां शीतल मोटवाणी जय झूलेलाल

अच्छा हा हा मिली वेंदव तव्हां जेको चयो भले कोई बि चयो

हा हा हा तर में छा खपेव भिंडी आलू बि अथव अच्छा अच्छा खीचा कचरियूं खपनिव हा हा हा हा हा सभु हा हा सभु मिली वेंदव सभिनिनि में सवादु बि सुठो तव्हांखे मिलंदव ऐं हा हा तव्हांखे बिल्कुलु तव्हांखे टेंशन न कयो बिल्कुलु सभु सुठे नमूने सां ई ठहियल मिलंदव कोई शिकायत न मिलंदव हुन में असां तेॾी महिल ई सभु तव्हांखे हिकु नंबर ई मिलंदव हर ॻाल्हि में हिकु नंबर ई अथव अच्छा अच्छा हा सुठो थियो ॿुधाए रखियव मां लूणु थोरो घटि ई विझंदीमांव एक्स्ट्रा में मोकिले साइड मां मोकिले रखंदीमांव मां तव्हांखे त तव्हांखे मतलबु जंहिंखे घटि खाइणो हूंदो उहा खाई वठंदो जंहिंखे विझी करे खाइणो हूंदो उहो विझी करे खाई वठंदो पोइ

हा हा हा कर कढ़ी सिंधी जी करिणी आहे कढ़ी कढ़ी सिंधी कढ़ी हा हा त

और हा हा पाणी बि हा ठीकु आहे पाणी बि मोकिली हा हा बिल ठहंदव तव्हांजो तव्हां पंजनि ॼणनि जे हिसाबु सां तव्हांजो बिल ठहंदो पंजनि थाल्हियुनि जो पंजनि थाल्हियुनि जो ठहंदव ॿ हज़ार रुपया

घटि मथे पहले तव्हां खाई ॾिसो अगरि तव्हांखे कोई खामी नज़र अचेव त पोइ चइजो तव्हांखे वणंदव ॾाढो खाधो वणंदव पोइ तव्हां घटि जे लाइ बि न चवंदव तव्हां खाई ॾिसो तव्हांखे हा हा टाइम सां मां तव्हांखे पहुचाए रखंदमि